मैं मेरी साड़ी की शॉप डालना चाहती हूँ उसमें कई प्रकार की साड़ियाँ रखना चाहती हूँ कॉटन की सिल्क की जॉर्जट की कई प्रकार की साड़ियाँ रखना चाहती हूँ और मैं वर्कर वोमेन वर्कर रखना चाहती हूँ ताकि वो ग्राहकों को साड़ी अच्छे से दिखा सके और ग्राहक भी खुश खुश हो जाए और आगे चलकर मैं अपना करियर कई देशों में बढ़ाना चाहती हूँ आगे चलकर मैं अपनी शॉप पर पंजाबी कुर्ते बंगाली साड़ी बनारसी साड़ी और शॉल वगैरह सब रखना चाहूँगी आगे चलकर मैं अपने करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरा भविष्य भी बन जाए और मेरा करियर भी आगे बनता रहे और मैं मेरी शॉप पर कई प्रकार की साड़ियाँ रखना साड़ियाँ कुर्ते शॉल बनारसी साड़ी पंजाबी साड़ी सभी प्रकार के कपड़े रखना चाहूँगी और मैं अपने शॉप पर कई वोमेंस वर्कर चाहती हूँ ताकि वो ग्राहक को खुश कर सके ग्राहकों को अच्छे से साड़ी दिखाकर खुश कर दे और मेरा करियर आगे बढ़ता रहे और मैं उसमें नए नए तरीके के सूट भी रखना चाहूँगी ताकि लोगों को पसंद आ सके और मैं अपने करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरा भविष्य बन जाए और मैं नई चीज़ें और भी लाना चाहूँगी